हॅलो आं वोय वोय हांव बरें आसा तूं कशें आसा हांव मेंगलोर हांव ओके ओके बाय केशें इंटरव्यू जाय तुका आं आनी आं कितें जाये आं नीर म्हणल्यार आमच्या आमच्या गोंयचो फेमस ज्यूस कशे आसता जे आमी केज्यू केज्यू फळां आसता तेंच्यान आमी ते काडटात फ्रेश आसता तो ज्यूस आनी ते आमी बिश्टें तोंडान घेवपाक शकता ताका करपाक खूब टायम लागता सो आमचे यू नो जे काजू करता काजू हाडटात आनी करतात ती सगळे करतात आनी नीर काडटात आनी तो वायट कलराचो हाडटा ओके हय नीर गोंयांत स्टार्ट करपाचें म्हणल्यार आमचे पोर्तुगाल लोक जेन्ना गोंयांत आयिल्ले चार चारशी वर्सां पयलीं थंयच्यान एक बीं हाडलो काजूचो बीं जे तेंच्यानी गोंयांत रोयलो आनी तेन्ना चड आमच्या गोंयांत तें झाड जावपाक लागली आनी तें फ्रूट जें फळ आसा आमकां मेळपाक लागलें आनी तेन्ना सावन जेन्ना पुर्तुगाल गोंयांत आयली तेन्ना सावन हो फळ आमच्या गोंयांत जाता आनी ताका लागून आमकां खूब गोंयकारांक फायदो जाता ओके आं नीर कशी करतात नीर आमचें गोंयचो फेमस आसा ते आमी जे आमचे काजू झाड आसता दोंगराचे लोक सकाळी सकाळी फुडें वच वयतात आनी मागीर काजू सगळे जमनीचेर पडलेले आसता तेंकां एकठांय करतात आनी ते सगळे आमचे एक जाग्यार जाता थंय एक हातोर आसता ती बिंयो आनी काजूचें फळ आसता ते सेपरेट करतात आनी तें जें फळ आसता ते पांयान सारकें मारून ताका ज्यूस काडटात ज्यूस जो आसता एक एक कंटेनर घेवन तेतूं कलेक्ट करतात आनी आनी तो जेन्ना तो हें निरो काडटा ते फळां उतात मातशें तें बरें करून एक दोरी जेवण बांदता ताचे वयर एक फातर दवरतात आनी ते उल्लो जूस जो आसता तो सकाळ मेरेन सगळो येतात आनी तो कशालो फ्रेश फ्रेश जो निरो आसता तो तो बोटलीन दिवन इकतात आनी तशें करून आमचें आनी निरो जाता आनी नीर नीर जें आसता तेजे फाटल्यान आमी फेनी करतात फेनी जी आमची गोंयची प्रसिद्द आसता लोक पितात ताका सोरो अशें पितात आनी आमचे लोक लोकांक खूब आवडटा सर्दी सुंदी जावं कितेंय जावूं ल्हान ल्हान भुरग्यांक पासून फेणी दिता अशें करून आमकां खूब फायदेमंद जालां पोतू पोर्तुगाल लोकांक हें हें फळ आमचे गोंयांत हाडलां आनी हे गोंयांत आमच्या गोंयचे लोक जे आसा तेंच्यानी चिंतून हें फळ कितें कामाक येतलो म्हणून इतू त्रास घेवन तेंच्यानी फेणी निरो जे आसा काजू यूज करून हे सगळें हाडलां आनी हाका लागून लोकांक खूब फायदो जाता आमच्या गोंयांत खुन सान बाबा